हम विद्यार्थी छियै पहिने हम स्कूल जाइत छियै स्कूल से जे पढ़ि के आबैत छियै ने तकरबाद जे काम रहैत छै माता पिताके जे कहैत छै मम्मी पप्पा जे कहैत छै से पहिने ओ काम करि लैत छियै ओ काम करिके बाद जे हमरा सुविधा नीक लागैए खेलैमे से हम खेलैत छी देखियौ केना खेलैत छी एगो बैट बॉल क्रिकेट खेलय लेल जाइत छी फुटबॉल खेलैत छी ई ई ई खेलके हम फेर हम घर जाइत छी तकरबाद जतेक भी घरमे काज रहैत छै ओ काज करिके तऽ फेर पढ़य लेल बैठ जाइत छी